म्हजेर प्रभाव करपी खूब पुस्तकां आसात वेगवेगळ्या पुस्तकांतल्यान वेगवेगळो बोध मेळटा पूण हालीं म्हाका कोणें तरी अब्दूल कलामाचे बूक गीफ्ट केल्ले ते तातूंत इतल्यो बऱ्यो गजाली आसात तें सामान्य मनशाक सामान्य मनशान वाचूंक जाय आतांचे जनरेशनान तरी सांकेंच वाचूंक जाय ते ताज्या सगळ्य ताणें आपलें लाय्फ कितल्या सादेपणान घालयले आनी आमच्या देशा खातीर कितलें बरें केलें ताजेर आसा